सब्जी कैसे है आओर ई बैगन रेट बहुत जादा हइ ओहिसँ कम करू तजा ताजा होयसँ जादा दियै पैसा हम

दे द फ्रीमे का पता तू खरीदकऽ लाबै छह की कथी करैत छह कै किलो हँ तोरा पास कै किलो छह तोरा पास हँ तऽ उतना लय लेबय हम ले लेबय छओ किलो पहिले पैसा कम करु पहिले पैसा कम करऽ बीस रूपए बहुत जादा छै बहुत जादा छै पन्द्रह रुपए लेबहुँ पन्द्रहके लै छहहुँ ओहिसँ जादा नहि देबऽ पैसा ई गोभी गोभी कैसे इतना महँगा इतना महँगा किआ ई दश रुपए लागि जाइ छै कभी कभी ई शायद पहिले कैसे देबय ई पहिले बताबऽ ओ फ्रीमे रखतियै

एसे ही ले लेबय की सब्जी पाँच रुपैआ न देबऽ एसा ही दे देऽ सब रख दीहऽ थोड़ा थोड़ा

हाँ थोड़ा थोड़ासभ रख दिऔ अच्छा रहती